आमचे गोंयचे खुबशे लोक भायर म्हळ्यार फोरेनाक रावतात आनी थंय ते केन्ना केन्ना एक मेकाक मेळटात तेंचो तो भेस पळोवन तेंका ते पारखीतात की हो इंडियन आसतलो म्हूण आनी एक जेन्ना तेंचें मदले एखादो मनीस कोंकणीन उलयता आनी एक दुसरो मनीस आयकता आनी तेका खूब उमेद जाता आनी तो रोखडोच ताजे म्हऱ्यांन वता आनी म्हणटा तूं गोंयकार काय कितें रे म्हूण आनी जेन्ना तो म्हणटा हय आपूण गोंयचोच अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना तेंका एकामेकाक खूब आनंद जाता खूब उमेद जाता आनी मागीर घे तेंचो खबऱ्यांचो पावस पडटा मागीर ते सगले प्रस्न विचारता तूं खंय रावता खंयचो कोणागेर कामा आसा कसलें काम करता त्रास पडना मरे आनी कितें जाय मरे आपूण गोंयां वचपाचो आसा तुका कितेंय धाडून दिवपा जाय किंवां कसलो रकाद दिवपा जाय अशे ते एकामेका कडेन खूब आपुलकेन आनी बरें तरेन एकमेका कडेन वागतात आनीक मागीर तेंचे अशें जेन्ना तेंका सुटी आसता तेन्ना तशें मेळप बीळप जाता जेन्ना भायले देशांत जेन्ना एकलो कोंकणी मनीस दुसरे कोंकणी मनशाक मेळटा तेन्ना तेंका वाळवंटान उदक मेळिल्ल्यावरी भास जाता आनीक खूब उमेद जाता हें फक्त भायले देशा पुरतेंच ना आमची कोंकणी मनीस खूब कडेन फापुडलो आसा तो कर्नाटकांत आसा महाराष्ट्रांत आसा केरळांत आसा गुजरात आसा दिल्ली आसा हांगा बी तिच गजाल घडटा जेन्ना ते एकमेकाक मेळटात जर आमी हांगच्यान गोंया सावन जर दिल्ली गेले आनी थंय जरी कोण कोंकणी मनीस मेळ्ळो जाल्यार आमची खबरी सुरू जातात तो विचारता गोंयांन यें बरें आस मरे तें बरें आस मरे तूं खंयचो हें सगली खबरी सुरू जातात आनीक अशे वेळार तो कोंकणी मनीस म्हण तेका चड मदत करता ही कोंकणी भास एक अशी भास आसा जी दोन कोंकणी मनशाक जोडटा आनी तांकां काळजांतल्यान जोडटा